मैंने अभी हाल ही मे एक पेंटिंग बनाई भी जिसमे मैंने भगवान बुद्ध की पेंटिंग बनाई थी जो मेरे कॉलेज का एक कॉम्पडीसन था मैंने उसमे ये पेंटिंग बनाई थी जिसमे मुझे प्रथम स्थान मिल था उस पेंटिंग में मैंने भगवान बुद्ध के जीवन का चित्रण किया था उनके बड़े होने से उनकी मृत्यु तक के चित्र का वर्णन किया था जिसमे मैंने बहुत अच्छी कलाकारी दिखाई थी जिसमें मुझे प्रथम पुरुस्कार मिला और वो पेंटिंग मेरे यहाँ सभी को पसंद आयी और मैंने एक ऑटोरिक्सा की पेंटिंग भी बनाई थी जोकि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे ज़्यादातर तो प्राकृतिक पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है जैसे नदी पहाड़ तलाब आदि तो मैं कई सारी पेंटिंग बनती हूँ वैसे सबसे अच्छी पेंटिंग की बात की जाए यदि मेरी तो मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग अभी तक की भगवान बुद्ध की है जो मेरे साथ साथ मेरे सभी दोस्तों और मेरे परिवार के सभी जनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद जिसमे मुझे प्रथम पुरुस्कार प्राप्त हुआ था